ہیلو ہاں پھول والے بول رہے ہیں اچھا اچھا ہاں تو مل جائے گا ہاں ٹھیک ہے مل جائے گا آ جائیے لے جائیے آٹھ سو روپئے کلو ہے چل رہا ہے اِس وقت ارے مہنگا نہیں بتا رہے ہیں ہم بہت اچھی قیمت بتا رہے ہیں ارے ہم کیوں لوٹیں گے آپ کو اتنے ہی اِس کا دام ہی چل رہا ہے یہ بہت مہنگا پھول بکتا ہے اِس کے علاوہ آپ دوسرا پھول لے لیجیے وہ ہم آپ کو دے دیں گے اچھی سی قیمت میں کم کر کے گلاب لے لیجیے چنبیلی لے لیجیے یہ والا پھول تو کم نہیں ہو سکتا ہے اتنے ہی میں ہم نے بہت کم کر کے بتایا ہے ہاں ہم نے بہت کم کر کے بتایا ہے اِس کی ریٹ ہی اتنی چلتی ہے اِس میں کم نہیں کر سکتے ہیں

وہی سمجھیے سونے ہی کی طرح اچھا اور کتنا لینا ہے اچھا ایک کلو چاہیے تھا ہاں تو دس بیس روپئے کم کر کے دے دیجیے گا ارے نہیں نہیں نہیں ہو پائے گا بہت کم کر دیا ہے اتنا کم نہیں ہو پائے گا ہیلو ہاں آٹھ سو روپئے کم کر دیے نا پچاس روپئے چلیے کم کر دیجیے گا ٹھیک ہے